थोक होलसेल बाज़ार के बारे में बताना चाहूँगी जहाँ सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर जैसे हम लोग थोक में जो सब्ज़ी ले आते हैं दस किलो बीस किलो तीस किलो तो इसमें जो सब्ज़ियों का जो मोल है भाव है वह कम रहता है जैसी जो बिज़नेस करता है सब्ज़ी का और जैसे मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे चौराहा चौराहा में दुकानें लगा कर बैठता है सुबह मंडी से ले आएगा जैसे वह टमाटर लेकर आएगा वहाँ से बीस रुपए किलो और वह इधर कैसे बेचता है चालीस रुपए किलो तो इस तरीके से उसके कीमत में जो है अंतर आ जाता है वैसे ही पूरी प्रकार की सब्ज़ियों में भी अंतर आएगा जैसे अलग अलग प्रकार के जो धंधा करते हैं होलसेल वाले वह लोग ऊपर से ले आएंगे कम रेट में और इधर नीचे बेचेंगे डबल रेट में और ऑनलाइन ख़रीद के बारे में बताना चाहूँगी कि कुछ कुछ ऐसे मेरे अनुभव हैं इसके अच्छे भी हैं और इसके ख़राब भी हैं तो मैंने एक बार अपनी जीवन में हरी सब्ज़ियाँ मंगाई थी ऑनलाइन तो वो बहुत बुरी आई थी और जैसे जैसे अपने सामग्री को लेकर बोला जाए कपड़े ले को बोलने रूटिन वाले अपने जीवन में रूटिन वाले चीज़ों को देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ऐसा लगता है गलती से अच्छी आ गई और कभी ऐसा लगता है कि अरे यार यह तो ऑनलाइन ख़रीद गलत है उससे अच्छा ऐसा है कि सामने से देख लें और हम ख़रीद लें वही अच्छा है तो मेरी नज़र में तो ऑनलाइन ख़रीद का उतना अच्छा विचार नहीं हैं ऑफ़लाइन ही ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर है अपनी आँखों के सामने से देखें कपड़ा कैसा है क्वालिटी कैसी है दिखने में कैसा है तो ऑनलाइन में ऐसा है कि दिखाएंगे कुछ और भेजते कुछ और हैं तो इस तरीके से दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है